साढ़े जेह्ड़े डोगरी कल्चर बिच ज्यादातर लोग कुर्ता पजामा पसंद करदे न हून दी साढ़ी डोगरी जेह्ड़ी ऐ आर्ट कला ऐ ओह् डोगरी दे ओह् ऐ कपड़े सीना जां किश मुस्तियां करना जेह्दे कारण एह् लोग क्रॉफ्टिंग बड़ी करदे कपड़े जेह्ड़े हैन ओह् न ते कुर्ता पजामा ते ओह् कुर्ता पजामा ते पगड़ी पांदे न ते जेह्दे कारण एह् सम्मान थ्होंदा एह् लोग होर अस डोगरें आं एह् मान होंदा उ'नें ई जेह्ड़े पग्ग बनदे न उ'नेंई सम्मान मंगादा ई एह् फील होंदा कि अस डोगरे आं अस राजे आं इस दौर दे अस राजे आह्ले लेखा जीन्ने आं ते जेह्ड़े बाह्र दे लोग होंदे ते ओह् समझो असें गी समझदे न कि असें समझदे न अनपढ़ न गवार न पर एह् ऐ कि डोगरी भाशा बिच बड़े ही साढ़े डोगरे बड़े गै शैल न